नमस्ते जी हाँ बीस नंबर

हाँ जी तो काहे नहीं घूमा देंगे हमारा काम है वही वर्क है आप जैंसे हमारे पास गाड़ी है आपको घूमाएंगे जैसे आप कहिएगा उस प्रकार से घूमाएंगे

हाँ जी काम हाँ हाँ जी बिल्कुल जाएंगे हमारा काम है वही वर्क है आपको घूमाने का तो हम काहे नहीं जाएंगे हमारा हमारे पास तो इस अरे आपको जहाँ घूमने की इच्छा है वहाँ आप घूम सकते हैं ताला बिना चाभी रखिएगा आपको तीन हज़ार रुपये लगेगा बारह घंटा हमने आपको घूमाएगा जिधर बिल्कुल उसके लिए आप टेंसन हाँ आपको कब घूमना है वहाँ हमने आपको घूमा सकते हैं

होटल चाहिए ना आपको घूमने के बाद होटल में ठहरिएगा रात में हाँ जी है आपको फर्स्ट किलास होटल मिल जाएगा फर्स्ट किलास भोजन रात में मिल जाएगा रहने का भी साधन है मुज़फ़्फ़रपुर सिटी अच्छी सिटी है वैसा कोनो ग़लत सिटी नहीं है बहुत व्यवस्था है उस सिटी में साधन की व्यवस्था है रहने के लिए भी खाने के लिए भी घूमने के लिए भी बहुत जगह है मुज़फ़्फ़रपुर सिटी में आप घूम सकते हैं उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है आप बारह बजे रात तक घूम सकते हैं एक बजे रात तक घूम सकते हैं यहाँ सब इंक्वायरी है यहाँ कोई चीज़ की आपको तकलीफ़ नहीं होगी मुज़फ़्फ़रपुर में और बताइए कहाँ से आए हैं आप यह सर आपकी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी दो दिन तीन दिन ठहरिएगा भी तो दो दिन तीन दिन ठहरिएगा तो ठीक है उसमें आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी